जोङो दैमायाव थांनोसैबा मा बायदि थाग थियारि जानानै थाङो जेखाय खबाय लानानै जोङो दैमायाव थाङो नाखौ गुरहैयो माबादि नाखौ मोनो जोङो बेखौ जोङो खायदा खालामनानै बाबो गुरनानै बुरजा बुरजा गुरना लाबोनानै जोङो न'आव संनानै जाफैयो बुरजा मोनजासेसिम जोङो हमबाय थायो गुरबाय थायो नाखौ गोबाव गोबावनो जोङो हमो नाखौ हमनानै बुरजा मोनजासिम लाबोयो जों बे नाखौ जोङो बेजोंनो जेखायजोंबो गुरो बिदिनो हाग्रा हाग्रायावबो जेखाय साथेबाय गुरबाय नाफोरखौ मोनो बुरजा बुरजा मोनबा मोन्नानैबाबो जों खायदा खालामनानैबाबो नाखौ बुरजा हमनानै लाबोयो गुरनानै आरो लाबोनानै न'आवबो जोंनो संनानै जाफैबाय बेखौ जोङो लाबोनानै संनानै जाफैयो जों लाबोनानैबाबो नाखौ गुरनानै जों सङै खावै जों दैमायाव थांनोबा मा बायदि थाग थियारि जानानै थाङो जेखाय खबाय लानानै जों थाङो दैमायाव ना गुरनो थाङो जोङो बुरजा मोनजासेसिम जोङो एसे गोबाव समसिम हमनानै बाबो लाबोयो नाखौ फैयो जोङो लानानै फैयो ना हमनानैब्लाबो गुरो जों नाखौ बुरजा बुरजा हमनानै लाबोनानै जों न'आव संनानै जाफैयो जोङो लाबोनानै